जोंनि गामियाव लामानि प्रब्लेम दालांनि प्रब्लेम लामाया अखा हायोब्ला बुहुद लेथ्रा जायो थाबायनो खस्थ' जायो हाब्रु दैब्रु बुहुद मैला जायो आरो थाबायनो थाखाय दालां मोनसे मोजां गैया आरो बिदिनो खारेन्ट खारेन्टआबो खारेन्टआबो फरायनाय थाइमआव खर प्रब्लेम होयो जेब्ला फरायफुयो अब्ला बेयावसो खारेन्ट थांना होयो खारेन्टआनो जों गामियाव मोजां नङा दसेनो थागोन दसेनो थांगोन जेब्ला हर जायो अब्ला खारेन्ट थांना होयो स्टाडि खालामनो प्रब्लेम जायो